जेह्ड़ी में तुं'दी दकानै'रा पैंट लैती ही सिर्फ इक बारी लाई ओह् ना ई ओह् मिगी पैंट पूरी आई पैह्ले पूरी ही इक बारी धोइयै कन्नै ओह् थोह्ड़ी खुल्ली होई कन्नै ओह्दा कलर बी पूरा चली गेआ ते मिगी घरा आह्ले पुच्छै दे केह्ड़ी दकान उप्परा पैंट लैती तो इन्नी गंदी पैंट आई एह्दा कलर में इक बारी धोती सिर्फ पूरी पैंट मतलब मिगी लूज बी होई होर एह्दा कलर बी सारा चली गेआ सलाई बी एह्दी पूरी निकली होर एह् पैंट मिगी बिल्कुल पसंद नी आई मेरे पैसे सारे नास होई गे मिगी घरै आह्लें बड़ियां गालियां पवा दियां मेरे पैसे बापस करो में पैसे बापस चाहिदे जां ते फ्ही पैंट मिगी चेंज करियै देओ मतलब एह्दी जगह् कोई दूई पैंट देओ क्योंकि एह् मिगी बिल्कुल पैंट पसंद नी आई सारे शा बकवास पैंट लग्गी एह् मिगी एह् नेही पैंट में कदें लैती गै नेईं घटिया